आसाम हादरसायाबो भारताव थानाय मोनसे हादरसा बेसोर जेरै जोंनि भारत हादरा गासै धोरोम हारिमु राव गासैजोंबो बुंफबनानै थानाय जोंनि आसामावबो बेबायदिनो गोबां राव हारिमु धोरोम बायदिजों बुंफबनानै थानाय धोरोमारि बिथिङाव नायोब्ला जोंनि आसाम हादरसायावबो गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ जेरै बाथौ धोरोम कृष्ण गुरु खृस्तियानफोर दङ सिख बायदि बायदि मुस्लिमफोर गोबां धोरोमफोर दङ गासैबो धोरोमफोरा गाबा गाव धोरोमखौ लानानै गाबा गाव बोथोर समखौ नायनानै गुबुन गुबुन गावसोरनि फुजिनांगौ सिबिनांगौ फुजाफोरखौ बा सिबिनाय आदबफोरखौ खायदाफोरखौ बाहायो जेरै बर'फोरा बाथौ धोरोमखौ गाहाइ धोरोम होननानै फालियो जेरै बिसोरो जेब्लाबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोब्बानानै मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थाग्रा हारि हिसाबै बाथौ धोरोमाबो बर'फोरखौ बेखौनो फोरोङो खि मिथिंगाखौनो जों जेब्लायबो फुजिनांगौ मानोना जोङो मिथिगायावनो थांनानै थायो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो मिथिंगायानो जोंखौ आबाद मावनानै जानो खामानि मावनानै जानो खाबु होयाब्ला जों सुबुं माहारिया माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया बेनिखायनो बर' हारिया जेब्लाबो मिथिंगाखौनो फुजियो बिसोरो गोबां रोखोमनि फोरबोफोराव हाय गावसोरनि धोरोमखौ हाय दिन्थियो जेरै बैसागु बोथोर आमथि सुवा बा गोबां बोसोर गोदानफोराव हाय बेफोरबादि फुजाफोरखौ होयो आरो गुबुन गुबुन जेरै खृस्तियान फोरबो दङ बिसोरबो गावसोरनि गिर्जा आव हाय इसोरनाव हाय आर'ज गाबो आर'ज बियो जाहाते मुलुगनि गासैबो सुबुंफोरा गावसोरनि सु नखरफोरा बा गावबा गावनि गाहाम जाफुंनायनि थाखाय आरो मुसलमान फोराबो बेफोरबादिनो गावसोरनि मस्जिद आव बेबादिनो फुजा होयो आरो गोबां मुर्टि फु सिबिग्रा सुबुंफोरबो दङ आसामाव बेफोरो गावसोरनि धोरोमफोरखौ लानानै गावसोरनि फोरबोफोराव गावसोरनि धोरोमनि थाखाय फुजा होनानै गावसोरनि धोरोमनि थाखाय खामानि मावनानै दिन्थियो जेरै दुर्गा फुजा स्वारासथि फुजा आरो बायदि बायदि खालि फुजा बेफोर फुजाफोराव बेसो बिथांमोना गावसोरनि फुजिनांगौखौ फुजियो